घोड़ा को जो है चना खिलाया जाता है भूसा खिलाया जाता है गुड़ खिलाया जाता है और घोड़ा गाड़ी में जुतता है जैसे टमटम में टमटम में जोड़ करके भाड़ा कमाया जाता है और जो है घोड़ा को ठो करके चराया जाता है घास भी खाता है घोड़ा सिर्फ भूसे ठो नहीं खाता है चने ठो नहीं खाता है घास भी खाता है घोड़ा का सवारी भी किया जाता है घुड़सवार को किया जाता है और जब घुड़सवार किया जाता है घोड़ा को जो है ना कहीं भी ठोक भी देता है तो चरता है सिर्फ भूसे ठो नही खाता है चना भी नहीं चना भी खिलाया सब चीज खिलाया जाता है घोड़ा को टमटम में जोता जाता है जैसे उसको बोलता है टमटम गाड़ी भाड़ा भी कमाया जाता है उसे लादकर भी समान भी लिए लाया जाता है इसी तरह से जो है ना घोड़ा का जो है सवारी होता है और जो है घुड़ सवार जैसे घुड़सवार होता है तो घोड़ा का रेस रहा घोड़ा का रस भी होता है जैसे हार जीत का जो है होता है वो उस घुड़सवार कसा जाता है और घुड़सवार भी किया जाता है यही सब होता है घोड़ा के बारे में और जैसे ये कुछ भी नहीं जानते